ना हमनो थागथियारि खालामनांगौ जाहैबाय जोंहा दैमाफ्राव एबा गौरांफ्राव ना गुरहैयोब्ला जों बे बायदि दैमा नालाय सारनोथ' हाया एखनब्ला फासि होयो फासि होनानैबो हमनाय जायो एखम्बा जेखाइ ख'बाइ लानानैबो गुरहैनाय जायो एखनबा जे जोंबो सारहैयो एखनबा न'नि दहला रानथेनायफोरखौ थेखांनानै जोङो सारनायबो जायो सारनानैबो हमो एखनबा गुरनानैबो मोनो जे जों सारनानैबो हमहैनाय जायो एखनब्ला जोङो दैमाफोरावबो मुसारि बायदिसिना लानानै सोंथेनानै नाखौ हमनाय जायो हमनानै एखनब्ला जे जोंबो सारहैयो एखनब्ला फासिबो हगारो बेजोंबो नाखौ हमनानै हमनानै मोननाय जायो जोङो एखनब्ला गोग्रोमो गोग्रोमनानैबो सेर सेरावहाय गोग्रोमनानैबो मोनो नाखौ दैनि नाखौ एखनबा जोंनि न'खराव हाखर जावनानै जोङो दुब्लियाव ना हमनो ना थानायनि थाखाय हाखर जावनानैबो दोनो दैज्लां बोथोराव दै गोदानजों सेन सानानैबो मोनो मुसारि सानानैबो मोनो दै बोहैनायजों फैफानाय नाफोरखौ जों बेबायदि बेबायदि थागथियारि लानानै हमनाय जायो आरो नाफोरखौ हमनानै बोसोर गोदाननि दै गोदानजों जावैनाय नाफोरखौबो जोंङो मुसारिफोरजों साथेनानै हमनाय जायो एबा सेनफोरजोंबो हमनानै सानानै मोननाय जायो जोंहा बर'फोरनि धोरोमनि बागै जाहैबाय जोंङो धोरोम बाथौ धोरोम जेरैहाय ब्रम्ह धोरोम एबा आवाथि सावनाय एबा रक्तजों होनाय बिबारफोरजों होनाय जेरैहाय जोङो बोसोर गोदानाव जोंनि बोसोर गोदानाव अखा दै बोथोरफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां बारग'लांनायनि थाखाय जोंङो हामबाय फुजा लामा गाथेनाय हामबाय फुजा होयो जोङो जों बाथौ बाथौ फुजा होनानै बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो धोरोम बेफोर बायदि धोरोम दंखायो जेरैहाय बोसोर गोदानाव बेमार आजार जायैनि गोदान बोसोर फैनायनि बैसाग बोथोराव हामबाय फुजा एबा ब्रम्हफोरनि आवाथि सावगारनाय बायदि बायदि फुजा होनानै जोङो धोरोमखौ सिबिलाङो जोंनि रायजो जानायाव धोरोमा गोनांथार जेरैहाय जोङो इसोरखौ जोङो फुजिनानै रायजो जालांनायाव जेबो बिफद आफोद खैफोदनिफ्राय रैखा मोननाय बायदियै जोङो धोरोमखौ सिबिलांनानै जालाङो जेरै बोसोराव खननै फुजा होयो बोसोराव ओंखाम गोरलैनि खनसे बैसाग बोथोराव दै अखानि खनसे फुजाखौ होलाङो जोङो बेनोसै आंनि बुंनाया